उत्तर प्रदेश में जेके विद्यालय ऐं संस्थान जेके विभिन्न कलाउनि खे शिक्ष र शिक्षा प्रधान कंदा आहिनि उहे आहिनि इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ इंफ़ोरमेशन टेक्नोलोजी एमिटि यूनिवर्सिटी ललित कला केंद्र ऐं भातखंडे जेको कि संगीत में असांखे सेखारींदो आहे ऐं इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलोजी इहे सभु आहिनि